खेल खेलने जेकरा में कोई यही फायदे होते है जो कि किसी भी प्रकार की भी सुविधा हो जिन इक जैसे बीलाइट की व्यवस्था की करने की हो और पूरा करते हैं डीजे बाजा के कोई भी सुविधा हो वो पूरा करते हैं की किसी भी प्रकार की जैसे भी फील्ड हो गया वहाँ जो मैदान है वहाँ भी सुविधा होती है जैसे ग्रामीण सबको यही सब फायदे होते हैं और बहुत बहुत लोग भी आते हैं देखने के लिए और इससे बहुत बहुत बड़ी सीख भी मिलती है और किसी भी प्रकार की जो समस्या रहती है गली बिहाल की किसी भी ग्लामिनाल की ओ अपना योगदान देते है उसे कुछ बोनिफिट पैसा हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों की ये बहुत सारी सुविधा है बहुत लोग आते है जैसे खेलते है कुछ भी का कमी हुआ कुछ भी प्रकार की तो ग्रामीण के पास की जिसके पास जो चीज है वो उपलब्ध कराते है और देते हैं उनसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और जोकि खेलने भी आते है और उन्हें ख़ुशी मिलती है वो अपना खुशी से योगदान होता है जो जोग कितना पैसा हो सके उतना उतना पैसा वो देते हैं और ग्रामीण भी ये भी है जो कि किसी डोल दूर दूर आते हैं मिलते है और खुशी होती है और जो भी चीज के हो जैसे पानी भी कुछ भी देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है गाँव में इसे भी ये भी फ़ायदा होती है और खुशी के बात ये भी है जो बहुत दूर दूर के लोग आते है हमाले गाँव में टूनामेंट करने के लिए खेलने के लिए जेगला ग्रामीण को बहुत ही खुशी के बात है जो मेरे गाँव में आए खेलने के लिए और बहुत सारे देखा देखते भी हैं और ग्रामीण को गर्व की बात है जो की किसी भी प्रकार की समस्या हो किसी भी प्रकार की जो गाँव के आके सम्पर्क करते है और बहुत सारे उपयोग इसमें योगदान देते है सभी ग्रामवासियों यही करते हैं इसमें ग्रामवासियों के बहुत सारे फायदे हैं जो भी गरीब हो जो कुछ भी हो जो कुछ भी की जरूरत है की पड़ जाए तो यही योगजान देते हैं इसलिए ग्रामवासी हैं बहुत सारे ब